آج کل کے بچے تفریح کے لیے فارغ وقت میں مخلتف چیزیں اپناتے ہیں جس میں کچھ لوگ کرکٹ کھیلتے ہیں اور کچھ لوگ موبائل وغیرہ چلاتے ہیں کچھ جو ہے ورزش وغیرہ کرتے ہیں ورزش کرنے سے صحت اور دماغی طور پر بھی تندرست رہتے ہیں ایک موبائل چیز ایسی ہے جسے کہ لوگ آج کل بہت زیادہ چلانے لگے ہیں موبائل کے ذریعے لوگ الٹی سیدھی حرکتوں میں بھی آنے لگے ہیں میرے رائے میں یہی ہے کہ موبائل چھوڑ کے آج کل کے بچے تندرستی والے کھیل جیسے کہ کرکٹ کھیلنا ورزش کرنا یا باہر جا کے کوئی بھی گیم کھیلنا جس سے کہ ہاتھ پیر کی کسرت ہو سکے وہ کرنا چاہیے اس سے ان کو ذہنی طور پر بھی آسانی ہوگی اور دماغ بھی تیز ہوگا اور فارغ وقت میں اور بھی مختلف چیزیں ہیں جس سے کہ وہ اپنے آپ کو اور فٹ رکھ سکتے ہیں جیسے کہ جم کرنا سوئیمنگ کرنا سنگنگ کئی لوگ سنگنگ کرتے ہیں سنگنگ بھی کر سکتے ہیں جس سے کہ انہیں اور بھی مختلف ایکٹروں کے بارے میں کردار کے بارے میں فلموں کے بارے میں جانکاری ہوتی ہے